دیہی برادری کے نوجوان بہت سارے طریقے سے فصل اگاتے ہیں اور فصل اگانے کے بہت سارا طریقہ ہے سب سے پہلے

جتواتے ہیں پھر اس میں بیج بوتے ہیں پھر بیج بونے کے بعد جب وہ بیج کا پھل نکل جاتا ہے تو تھوڑی سی بڑی ہونے کے بعد اس میں پھر پانی ڈالا جاتا ہے اسی طریقے اس کا غذا کے لیے کھاد بھی ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس میں پانی چاہیے تو پانی دیتا ہے پھر اسے دیکھتا ہے اچھی طریقے سے اس میں جنگل وغیرہ ہو تو اسے صاف کر لیتا ہے اور صرف جو بیج چھوڑتا ہے پودے کا اسے رہنے دیتا ہے باقی جنگل وغیرہ جو ہے اسے چھوڑ دیتا ہے اور بھی دوسرے فصل کے لیے اس میں دوسرا طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے گیہوں ہو گیا یہ فصل اگانے کے لیے جیسے ہم نے کھیت جتوا دیا پھر اس میں بیج بو دیا پھر اس میں ایک یا دو بار پانی لگ جاتا ہے بیچ میں اس کے بعد پھر اسے ہم کٹواتے ہیں پھر اسے تیار کرتے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے کھیتی ہے جو کسان کرتے ہیں جو کسان کے لیے جو ضرورت ہوتا ہے کھیتی کرنے کے لیے وہ کرتا ہے اپنا جیسے کہ کوئی مکا کی کھیتی کرتا ہے تو کوئی گیہوں کا کوئی گنے کا ایسے مختلف چیزوں کا کھیتی کرتا ہے تو کوئی مولی کا کوئی کسی چیز کا تو ہر چیز کا جو ہے طریقہ الگ الگ ہوتا ہے بیج بونے کا اور بیج اگانے کا اور پھر اس کے کاٹنے کا ہر چیز کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے تو یہ ہے جس میں آسانی کے ساتھ یہ ہو کہ اپنا اس بیج میں اس میں آسانی کے ساتھ ہم اسے اگا سکتے ہیں اور اس اس بیج کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اسے اپ اپنے اچھے طریقے سے ہم اسے پود پیدا کر سکتے ہیں مطلب پیدا نہیں کہ ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے بو سکتے ہیں اگا سکتے ہیں تو اس میں اپنا زیادہ زیادہ توجہ دیں اور اس چیز کو اگائے